हाँ भाई साहब भाई साहब मैंने अभी ऑर्डर बुक किया था अपना ये स्विग्गी से जी जी हाँ तो अपना इसमे एक भेज बिरयानी था और इसके अलावा ढोसा था तो भेज बिरयानी भाई साहब इसमें मिस हो गयी है नहीं नहीं ये अलग ऑर्डर है जी ये अपना तमन्ना होटल का एड्रैस डाला था मैंने तमन्ना होटल बेरागर हाँ यहाँ पर डिलेवर होना था ऑर्डर मुझे मिल गया है लेकिन इसमे ओन्ली डोसा है

तो मुझे अभी तक बिरयानी नहीं मिली है हाँ तो ये डिलेवरी बॉय से मैंने बोल भी था उसको देखाया है चेक कराया है मेरा समान गुम हो गया है हूँ एक्चुअल्ली में मैंने क्या है पेमेंट भी पे कर दी है इसकी हाँ हाँ तो कॉम्प्लैन कर दूँ इसी में चलिए ठीक है ओके भाई साहब